हमको पक्षी देखना बहुत पसंद हैं हम पक्षी देखते हैं हमारा राष्ट्र पक्षी मोर है हमको मोर हम पास में हम बाग़ पास में आम के बगीचे में जाते हैं हम वहाँ देखते हैं बारिश के मौसम में वो बहुत आते हैं वो वहाँ डेंस करते हैं वहाँ डेंस करते हैं म मोर के पंख बड़ा शाम को सुन्दर लगते हैं मोर के पंख गिरते हैं हम उनको अपने घर में ले के आते हैं हम मोर पंख को सजाते हैं अपने घरों में हमको कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं कबूतर हमारे छत पे आते हैं हम उनको दाना डालते हैं हम उनको दाना चुनाते हैं हम उनको पानी पिलाते हैं हमको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं हमारे छत पे रोज़ आते हैं हम उनको देखते हैं मोर अब कौआ आते हैं हमारे छतों पे चिड़ियाँ आती हैं उनको भी दाना हम खिलाते हैं अब बहुत कम आते हैं हमारे छत पे पहले आते थे हम उनको बहुत सारा दाना चुनाते थे हमारे घर में घोंसला लगा रखा था हम उनको घोंसला को भी के उनको देखते थे